हाथ बचाने के लिए भी पौधों को किरणों से खिलता उलता पेड़ो के लिए जो है सीचते हैं और सीचने के बाद उसको खाद और कोड़ाई करते है कोड़ाइ करने के बाद यह जब खिलता है सुबह के टाइम जाते हैं हमलोग तो पौधा जो है बहुत हरा भरा रहता है हरा भरा रहने के बाद पार्क जैसा लगता है पार्क जैसे कि फूल पत्ता लगा है पार्क में उस उसी तरीके लगता है बहुत अच्छा लगता है इसे आप खिलते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गाँव घर भी आता है तो बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा लगाएँ हैं क्या क्या लगाएँ हैं पौधों में हम जैसे की आम लगाएँ हैं इमली लगाएँ हैं अंगूर लगाएँ हैं और उसमें आपको सेब लगाएँ हैं और नीबू लगाएँ हैं फूल पत्ता भी है गुलाब लगाएँ हैं और और गुलाब के बाद अरहुल लगाएँ हैं उसके बाद जो है अरहुल डाढ़ काटते हैं छाँटते हैं उसको बढ़ाते हैं ऊपर ले जाते हैं तो उसी जो तरह से है पेड़ पौधा खुशहाल देखते हैं तो मन शान्त खिला उला रहता है तब बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम पेड़ के बहुत शौक़ीन आदमी हैं पेड़ जो है बहुत फलदायक वृक्ष को